जॉब दी गल्ल कीती जा नौकरी दी तां में जैसे पढ़ाने दी स्ट्रीम बिच्च आं ता में इ'यै आक्खनी की जि'यां डोगरी गी जैदा जैदा बड़ाने कोशिश कीती जा'रदी ते डोगरी हून स्कूलैं बिच्च हर स्कूल बिच्च अवादी ते अस इ'यै चाह्ने कि डोगरी बी इक इ'यां जरूरी कताब जरूरी सबजैक्ट बनाया जा इस्सी हर बच्चे गी अपनी भाशा जेह्ड़ी ऐ उस्सी बोलने बिच्च कोई मुश्किल निं औना चाहिदी कोई शर्म निं करनी चाहिदी कि अस डोगरी बोला ने आं असें गर्व मैहसूस होना चाहिदा कि अस डोगरे आं साढ़ी भाशा डोगरी ऐ ते अस इस्सी बोल्लियै अपने आप गी कोई असैं एह् निं सोचना चाहिदा कि अस हुन साढ़ी भाशा अस डोगरी निं असैं हिन्दी गै बोलनी अंग्रेजी गै बोलनी नेईं असैं महत्व देना चाहिदा डोगरी गी कैंह् कि अस डोगरे आं ते डोगरी साढ़ी भाशा ऐ